हेलो हेलो हँ बाजू अहाँकेँ अररिया जिलामे कोन कोन चीजसभ बढ़िआँ होइए फसलसभ कोना की होइए हम बाहरसँ अयलहुँए हँ ह्म्म सभ फसल भए जाइए हँ बेसी भाषा कोन अररिया जिलामे कोन भाषा बेसी यूज करै छियै अहाँसभ कोनसभ भाषा बाजल जाइ छै कोना बाजै छियै अच्छा मैथिल भाषा बाजि लै छियै मैथिली बाजि लै छियै हँ कीसभ बाजै छियै मैथिलीमे हँ हँ एहिबेर एहि बेरका मकइके खेती केना रहल अररिया जिलामे मकइ उपजल कि नहि हँ हँ धानोसभ धान केना छै हँ अखन बढ़िआँ छै ने हँ पटुआसभ केना चलै छै हँ मखान कटि गेल मखान उखड़ि गेल हँ कटैए मखान ओ तऽ सभ फसल भए जाइए अररिया जिलामे सएह ने हँ ओ तब भाषामे सभ भाषा बाजै छियै कि मैथिलिए टा बाजै छियै हिन्दिओ बाजय लेल आबैए कि मैथिलीए टा आबैए बाजय लेल ओ गेहूँ केना रहय भेल गेहूँ दरल कि नहि ओ